आङो सानसेखालि ना सारहैनायाव मोन्दों गिदिर गिदिर मावा मोन्दों फिथिख्रि मोन्दों आरो नास्राय मोन्दों आरो थुरि मोनदों बामि मोन्दों खुसिया मोन्दों एखे नाखौनो गिदिर गिदिर रौ आरो फुख्रिनि बेरेंगा गिदिर गिदिर मोन्दों आरो रौ मोन्दों एखे बायदिसिना खुसिया बामि थुरि नास्राय मोनजोबदों मा दं बेखौ आङो थेनानैसो सारनोसो हायाखै नाखौबो आङो मोनजोबदों आरो दा दंबावो आं सारगोन बाहायबो नाया दङ बेखौबो आङो सारगोन हमख'नोसो हागोन ना हाया नोगोद नाखौ आङो नुखाबाय आंबो हारसिंसो थेनानै सारनो हागोन ना हाया नायालाय दङ हनै मावा फिथिख्रि नास्राय गासैबो दंजोबो रौ खुसिया बामि थुरि आरो फुख्रिनि हनै गिदिर गिदिर दङ आङो बोरै हारसिं फैफ्लांखो सारख'नो नो हाला सारनो हाबानो नाया मोनो जोबलांबाय नामा